الگ الگ لوگوں کے الگ دیکھنے کے نظریے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی پڑھائی بارہویں کے بعد بھی بہت اسکولنگ کے بعد بھی اچھے سے پڑھائی کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد جا کے اپنی نوکری وغیرہ جو بھی انہیں کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ پڑھائی اب اسکول تک کر لی ہے اور گھر کا بزنس وغیرہ ہے گھر کا کارو بار ہے تو وہ اسے جوائن کر لیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ آگے پڑھنے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے جب گھر میں کارو بار ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ گھر کی طرف سے اتنے اچھے نہیں ہو پاتے ہیں اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں ان کے گھر میں تنگی وغیرہ کی وجہ سے یا پھر کسی بھی وجہ سے وہ اسکول اسکول کے بعد کوئی جاب وغیرہ کوئی نوکری تلاش کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی کچھ مجبوری ہوتی ہے یا پھر کچھ شوق وغیرہ ہوتا ہے اس وجہ سے الگ الگ لوگوں کے الگ الگ دیکھنے کے نظریے ہوتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں اور کیا نہیں